ہم اپنے مہمانوں کی ضیافت بہت ہی اچّھے طریقے سے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ وہ مہمان جانے کے بعد یاد رکھیں کہ ہاں ہم کسی کے یہاں گئے تھے اور انہوں نے ایسی ضیافت کی تھی جیسے کہ اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ چاہے وغیرہ جو ہے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے تھوڑا سا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ایک تعارف بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام شروع ہوتا ہے کھانے پینے میں ہم بہت ساری چیزیں پکاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں رکھنا بھی پسند کرتے ہیں جیسے یہ کہ اگر خاص کر کے چکن بنانا پسند کرتے ہیں چکن یا چکن فرائی پسند کرتے ہیں اور اسی طریقے سے چکن روسٹڈ وغیرہ یا اسی طریقے سے چکن چلّی وغیرہ ہے یہ سب ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میٹھے میں کھیر وغیرہ بنانا پسند کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ربڑی ملائی ہے یہ سب بنانا پسند کرتے ہیں اور ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کھانے میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں شاہی ٹکڑا شاہی ٹکڑا بھی ہم لوگ رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے دہی بڑا بھی رکھتے ہیں یہ سب چیز ورائیٹیز ہیں جو ہم کھانے میں رکھتے ہیں تا کہ جو ہے مہمانوں کو کھانے میں بالکل بھی کمی محسوس نہ ہو اور اچھے سے وہ پیٹ بھر کر کھائیں اور کھانے میں اور بہت ساری جیسے جو ہے بریانی چکن بریانی ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے رکھنا یہ ضرور ہم رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں کی بریانی تو بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور ہم بہت اچّھا بھی بناتے ہیں لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں ہم اپنے مہانوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں پورے طریقے سے ان کا انتظام کرتے ہیں اور کھانے پینے کا بہت زیادہ ورائیٹیز کا انتطام کرتے ہیں